म्यूज़िक पफॉमेंस पोइ चाहे उहो क्लासिकल म्यूज़िक हुजे बॉलीवुड सॉंग्स हुजनि वेसटन म्यूज़िक हुजे कहिड़ो बि हुजे सिंगिंग जॾहिं असां पफॉम था कयूं त ख़ाली सुर लॻणु इम्पोटेंट कान्हनि ॾाढा फैक्टर्स आहिनि की जंहिंसां पफॉमेंस वधीक सुंदरु लॻंदी आहे अगरि मां सुठो ॻायां थी पर ऑडियंस इंट्रस्ट ई नथी वठे मुंहिंजी सिंगिंग हुन खे अट्रेक्ट ई नथी करे त पोइ मुंहिंजा पफॉमेंस जो कोई मतलबु ई कान्हे पफॉमेंस कंदे टाइम एक्सप्रेशन्स ऐंड हैंड जेस्टर्स ॾाढा इम्पोटेंट हूंदा आहिनि जीअं अगरि मां ॻायां थी मां सुर थी लॻायां त मां थोरा हैंड जेस्टर्स हथ जा जेस्टर्स यूज़ करे मां माण्हुनि खे पंहिंजी तरफ़ु अटेंशन ॾियारियां थी की मां हिते कुझु करे रही आहियां तव्हां मूंखे ॿुधो ऑडियंस सां गॾु आई कॉनटेक्ट रखणु ख़ाली हिकु जॻहि ते न ॿ टे सेगमेंट्स में डिवाइड कयो थोरी देरि हिते ॾिसो थोरी देरि हुते ॾिसो त ऑडियंस खे बि लॻंदो की ईअं पफॉमर इहो पफॉमर असांखे असांखे ॿुधाए थो असां हिन खे ॿुधणु आयां आहियूं पोइ जीअं अगरि असां सां गॾु संगति आहे या तबला आहे या कोई बि इंस्ट्रूमेंट आहे हुननि सां गॾु बि अगरि असां आई कॉनटेक्ट था कयूं पंहिंजी जुगल बंधी था ॾेखारियूं त हिन सां बि पफॉमेंस बेटर थो थिए ख़ाली सुर लॻाइणु इम्पॉटेंट कान्हे अगरि क्लासिकल जी ॻाल्हि कयां त क्लासिकल में अगरि असां राॻु था प्रेसेंट कयूं त राॻु कोई बि राॻु ॻाइण जो हिकिड़ो स्पेसिफिक टाइम हूंदो आहे हुन राॻ कोई बि टाइम ते ॻाए सघंदा आहियूं पर अगरि हुन जे स्पेसिफिक टाइम ते ॻायां त उन जी सुंदरता अलॻि ई निख़िरी करे ईंदी आहे हिन करे क्लासिकल सिंगर्स टाइम पुछंदा आहिनि पफॉमेंस जो त मेन मेन जेस्टर्स की हैंड जेस्टर्स फेशियल एक्सप्रेशन्स बि ॾाढा इम्पॉटेंट हूंदा आहिनि छो त अगरि असां फेस ते ॾेखारियूं अगरि सॉंग इमोशनल आहे त फेस ते ओहिड़ो एक्सप्रेशन आणियो की अगरि ख़ुशी जो सॉंग आहे त फेस ते स्माइल रखऊं त ऑडियंस खे बि लॻंदो आहे की हा मज़ा थी अचे त ऑडियंस सां गॾु आई कॉन्टेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन्स हैंड जेस्टर्स ऐं द टीम ऑर्केस्ट्रा वारा जेके बि आहिनि इंस्ट्रूमेंट वारा उन्हनि सां गॾु जुगल बंदी ॾेखारणु हिन सां प्रदर्शन बेटर थींदो आहे